जेनाकि अहाँसभ बुझै छियै कि जे भारत देश छै से कृषि प्रधान देश छै आ हमरा गाममे बात करी तऽ हमरा गाममे कारोबारोक लेल उएह एगो संसाधन छै कृषि संसाधन आ ओकरा साथ साथ आओर छोट मोट संसाधन छै जे अहाँ ओकरा कारोबारके ऊपरमे लऽ सकै छी आ खुद जी जीवैके जीयैके लिए अपन लऽ सकै छी जेना छोट मोट संसाधन भऽ गेल जेना छोटा मोटा एतय चाउर मिल छै चाउर मिल एहन छै जे बहुत बड़ा नहि छै एतय अहाँ जे छै से हम अपन धान खुदे लऽ जाउ ओकरा खुदे कुटाउ आओर खुदे यूज करू एना नहि छै जे बहुत पैघ बड़का प्रोजेक्ट छै जकरा जे धान लऽ जा कऽ हम अपन चाउरकेँ कतहु बाहर निर्यात कऽ रहल छी जाहिसँ हमरा जे छै से बहुत ज्यादा धनके प्राप्ति भऽ रहल यए एहन बात नहि छै बस एना छै जे हमसभ अपने जे एकटा प्राकृतिक चीज होइ छै ओकर खुद उपजाबै छी आओर ओकरा खुद यूज करै छी कोनो बाहरी चीज नहि खाइ छी बस खुद उपजा कऽ खुद यूज करै छी उएह चाउर मिलपर जे छै से छोटा छोटा बहुत चीज छै जेना हमसभ ओतय हमरासभके एगो त्यौहार होइए मकर सक्रांति ओहिमे जेना मुरहीके यूज होइ छै तऽ मुरहीके ओतय मिलपर जे छै से मुरहीके अथी सेहो भऽ जाइत छै गोट लऽ जाइ छी गोट पिसबै छी ओकर तेल उसमेसँ तेल निकालै छी आओर अपना खेतके अपना खेतके गोटके तेल जे छै से पेरा कऽ आओर खुदे जे छै से यूज करै छी खुदे इस्तेमाल करै छी जाहिसँ जे छै कोनो हमसभ मिलावटवला चीजसभ खाइसँ बचै छी आओर स्वस्थ रहै छी एकर अलावा आओर कई तरहके संसाधन छै आओर कई तरहके संसाधन छै जे छोटा मोटा जीवैके जीवैके अपन भऽ जाइ छै जेना हमरा एतय पाली घनश्यामपुरमे तऽ नहि छै लेकिन आस पासके गामसभमे सुनि रहल छियै जेना मुर्गी पालन भऽ गेल जेना भऽ गेलै बत्तख पालन भऽ गेल एकरसभके छोटा मोटा व्यापार खुललै हेँ छोटा मोटा व्यापार खुललै हेँ आ लोक एकरा व्यवसायके साधन बना रहल छथि ब बना रहल छथि आओर हमरा अगल बगलमे ई नहि यए लेकिन छोटा मोटा एकटा ई रोजगार उत्पन्न भऽ गेलै हेँ एतय रोजगार उत्पन्न भऽ गेलै हेँ जे जीवैके एगो साधन छै एना नहि छै आओर